پرانایم میں دن کی اولین ساعتوں میں کرتا ہوں جو میری یوگا کا اہم حصہ ہے جس کے کرنے سے میں دن بھر تر و تازہ اور چاق و چوبند رہتا ہوں پرانایم دراصل یوگا میں ایک مخصوص انداز سے سانس کا اندر لینا اور چھوڑنے کا نام ہے پرانایم کے لگ بھگ سات سے دس مختلف انداز پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک معروف انداز انولومہ ونولومہ ہے جوکہ بہت ہی آسان اور جلد اصل اثر کرنے والی ورزش ہے یہ ورزش مراقبے کے لیے بھی کی جاتی ہے اس ورزش کے کرنے سے پھیپھڑوں کی بہتری یا بہتر کارکردگی اور برداشت میں اضافہ کرتی ہے اس کے کرنے سے تناؤ بے چینی ذہنی دباؤ کشیدگی وغیرہ سے